हमारे ब्रह्मांड में एक ग्रह है चंद्रमा जो कि चंद्रमा अभियान हुआ हाँ था चंद्र के दक्षिणी उत्तरी भाग में चंद्र अभियान गया था वहाँ पर मतलब वो अभियान के माध्यम से पता चला हैं कि वहाँ पर भी जीवन हो सकता हैं वहाँ पर भी लोग रह सकते हैं वहाँ पर भी जी सकते हैं मनुष्य भी रह सकते हैं आराम से और वहाँ पर भी यहाँ की तरह मौसम मौसम है और वहाँ पर भी रह सकते हैं अच्छे से चंद्र अभियान पूरी पूरी तरह से मतलब बताता हैं कि